हैलो तुस वैशाली होर बोल्ला दियां में मोहिनी बोल्ला नी ते में चार मिनार जाना ते में बोटां चाही दियां ते छे बोटां चाही दियां मेरे कन्नै पंदरां बंदे होई जाने न ते किन्ने पैसे लग्गने भला ते ठीक ऐ ते रुट्टिया दा प्रबंध होई जाह्ग ते ठीक ऐ ते होर कोई घुम्मन आह्ली जगह ऐ कोई ऐ इत्थें ते ठीक ऐ फिर असें परसों आना ठीक ऐ ठीक ऐ